आमच्या इंडियेन खूब अशे प्रोब्लेम आसात जशे की अनएम्प्लॉयमेंट आसा अनएम्प्लॉयमेंट खूब अशे भुरगे आहा जे डिग्री घेवन घरा बसल्यात खूब ते कश्ट खूब करतात पूण तरी पूण तांकां कामां मेळनात मागीर पॉवर्टी आहा पॉवर्टी परत करप्शन आसात खूब अशे खुबशे जाग्यार अशें कर करप्शन बी जाता पॉलिटिक्सान खूब करप्शन आसता आनी खंय खंय करप्शन खूब खूब जाग्यार करप्शन अशें जाता